हलो जय झूलेलाल अच्छा तव्हां केरु आहियो अच्छा अच्छा त तव्हां छा कु कुझु ॿाहिरो खाधो हुयव छा अच्छा अच्छा त हाणे तव्हांखे कुझु बीपी शुगर जी तकलीफ़ अथव छा कुझु त हाणे तव्हांखे कराइणी पवंदव इहा रिपोट ॾिसो शुगर न त बीपी कुझु तकलीफ़ थी ती सघेव त उनजे हिसाब सां तव्हां रिपोट करायो त बेटर थींदो असां उन पोइ उनजे हिसाब सां ट्रीटमेंट चालू कयूं न अच्छा ईअं त तव्हां मां छाती चवा तव्हां प मां ॿ टिनि ॾींहंनि जी दवा ॾिया थी उन मां फ़ाइदो त थिए त ठीकु आहे न त पोइ तव्हांखे रिपोट कराइणी पोइ न बीपी शुगर या के कुझु वठंदा आहियो छा दवा हा हा हा त बा हा ॿाहिरि जी दवा हा ॿाहिरि जी दवा बवा वरिती अथव छा कहड़ी अच्छा त मां तव्हांखे पंजनि ॾींहंनि जी दवा ॾिया थी उन मां फ़ाइदो थिए त ठीकु आहे न त पोइ शुगर बीपी जी रिपोट कराइजो हेल्थ घटाइण लाइ हिकदमि पोइ हा हा सही ॻाल्हि आहे तव्हां सुबुह जो ऐं शाम जो वॉक वॉक करणु चालू कयो त ॾाढो सुठो थींदव हा हा वॉक कंदव त ॾाढो उनमें फ़ाइदो थी वेंदव हाण त थधि जे टाइम त पाणि सुबुह जो वॉक करण ॾाढो सूठो हूंदो आहे न उमिरि न उमिरि जे हिसाब सां बि फरक पवंदो आहे न शरीर में उमिरि हा उमिरि जे हिसाब सां बि फरक पवंदो आहे ऐं शरीर में मज़ो न हुजे त पोइ कमु कंदे इच्छा न थी थिए पई हा हा जरूरी आहे कैल्शियम जी दवा जरूरी आहे गोॾनि जा सूर चालू था थी वञनि चालीह खां पोइ तव्हां अचिजो मूं वटि मां तव्हांखे सूठी दवा बि लिखी ॾींदीसांव हा हा जय झूलेलाल